प्रौद्योगिकी में उन्नति ने हमारे जीवन को कई तरीके से आसान बनाया है वैसे पहले के ज़माने में हमें अगर कहीं जाना है और हमें टिकेट नहीं मिल रही थी तो हम आज एक दो दिन पहले भी उकी टिकेट करके हम वहाँ जा सकते हैं जैसे अब अगर हमें खाना भी मंगवाना है तो हम होटल ना जाकर भी हम ऑनलाइन उसे मंगा सकते हैं वहीं पहले के ज़माने में हम होटल जा कर हमें वहाँ खाना मंगाना पड़ता था और वैसे हमें अगर कोई पिक्चर भी देखनी है तो वो भी हम ऑनलाइन बैठ के देख सकते हैं वहीँ पहले के ज़माने में हमें वहाँ थिएटर में जा के उस की टिकेट बुक करनी पड़ती थी वहीं हमारा कभी कभी आधा शो निकल भी जाया करता था वहीं आज हम उसकी उसी शो की हम एक या दो दिन पहले भी उस की टिकेट बुक कर सकते हैं और वैसे पहले के ज़माने में हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खेंचा करते थे उसमें रील डाल के भी फोटो खेंचा करते थे वहीं अगर फोटो भी खराब हो गई तो हम वहीं फोटो अगर खराब हो गई तो हमारी पूरी रील खराब हो जाया करती थी वहीं आज के ज़माने में हमारे पास एक फोन आ गया है और उस से हम कई अच्छी फोटो खेंच सकते हैं और उस फोटो को कई उसमें फोटो में एडिटिंग करके हम उस फोटो को कई उस फोटो को कुद ज़्यादा अच्छा भी कर सकते हैं वहीं अगर हमें कुछ समान भिजवाना है तो हम एक फोन करके भी उसको भिजवा सकते हैं वहीं ऑनलाइन भिजवा सकते हैं वहीं पहले के ज़माने में हमें उस समान के लिए हमें उस समान के लिए कई समस्याएं भी समस्याओं का भी पालन करना पड़ कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था